आं सुकें नुस्तें कितें कितें आं तुमचे कडेन

आं गालमो आहा तो गालमो आहा तो किलांनी कांय वांट्या वांटोत असो हा कोसो आहा वांटो आनी बांगडे

आनी सारके सुकयलाय न्ही आनी सारके सुकल्या न्ही सारके सुकयल्या न्ही

आनी चड म्हारग जाल् शी आतां खुपूत म्हारग लागले म्हणूं

आं आनी केन्ना येवपाचें आहा तूं ये दिसांनी माय तेन्ना म्हटल्या पावस जातलो स्टार्ट माय ते पयली अ माश्शी माश्शी माश्शें आनी सवाय जाता आल्या पय आनी सुंगटां सुंगटाचीं हें आनी कितें कितें म्हटलें तुंयें सुंगटां बांगडे आनी मोरी बी तशीत बांगड्या बशेनू आं बरें बरें बरें मागीर पय यो बेगीन यो बरें